खेती तऽ हमरासभके सूखा जे छै कि कए सालसँ लगातार सूखा जाइए या सूखा खेतीमे कोन किछु साल एहन होइए जे कि धान बुरि गेल धानमे दूगो चारि गो पानिओ तानिओ पटेलाके बादमे फेर धान नहि भेल अपनामे एखने भेल हेँ गहुँमके फसल केलियै ओ गहुँमके खेत जे छै के बगैर पटेने एको कट्ठा गहुँम बाग नहि भेलैए आ नहि मसुरी बाग भेलै सारा फसल जे छै कि पानि पटेलाके बाद हमसभ हम केलियैए खेती यानि कि भरपूर उपायके ओहिमे खर्चा पड़लै ओहिमे खेती पथारीमे बहुत ज्यादा रुपैआ लगैत छै आ एखन खेती बहुत महँगा भऽ गेलैए अहू बेर जे भेलए जेकि जकरा बहुतके खेतमे जे छै कि धान छलै हे फुटबे नहि केलै पानिके बिना नहि फुटलै ताहि लऽ कऽ हमसभ बहुत कष्टके मे सामना करैत मे खेतीके एहि बेरा अहू बेर हमसभ केलहुँ हेँ बोर्डिंगवलाके सहारा एहि मोटरके सहारा अइ पानि पटा कऽ ओ खेतीके उपजनी भेल आब कऽ देलियै आब की भगवती देथिन ओ तऽ भगवती जनैत छथिन आब सभ खेती भेलए एहि बेर अहाँकेँ जेकि पन्द्रह नवम्बरसँ लऽ कऽ पन्द्रह दिसम्बर तकके गहुँम बागके टेम छलै जाहिमे आओरो कहानी खतम छियै लोग बाग केलकए हमहूँसभ बात केलहुँ हेँ ओकरा बाद एकटा पानिओ देलियैए आब मौसमके चलते मौसमके जे छै जे देखैत छी प्रकोप जेना धूप उगैत छै एहिमे जे छै कि किछु कहल नहि जा सकैत छै जेकि मौसम केहन जेतै केहन फसल हेतै एहि लऽ कऽ पानिके साधन बोर्डिंग भेल मोटरसँ पानि भेल इएहसभ दऽ कऽ हमसभ खेती पथारी करैत छियै आओर भरपूर लागत लगैत छै खेतीमे भरपूर लागत लगलाके बाद ओ दाना होइत छै आओर ओ दाना घरमे हमसभ ओकरा की जे छै केलहुँ आओर ओहि दानाके प्रयोग कऽ कऽ अपना बाल बच्चाके पालन हारन केलहुँ बहुत भरपूर रुपैआ जे छै कि खेतीमे लगैत छै रुपैओ आओर अन्न दुनू उपाय लगैत छै कोनो उपाय नहि एक कट्ठा गहुँम बाग केलियैए ओहिमे अहाँकेँ पाँच सए रुपैआ मिनिमम जे छियै बाग करयके लगलैए एकरा बाद पटौनी भेल तकरा बाद खाद भेल तकरा बाद ओकरा कटवाउ ओकरा बाद थ्रेसरसँ दाउन करबाउ तहन ओकरा घर लाउ बहुत महँगा खेती पड़ि रहल छै